जय झूलेलाल मुंहिंजे हथजी रसोई ॾाढी स्वादिष्ट हूंदी आहे इनकरे मूंखे मुंहिंजे पुट खे बि मुंहिंजे हथ जी रसोई ॾाढी वणंदी आहे उहो चवंदो आहे ममी मूंखे तुंहिंजे हथ जी रसोई ठाहे ॾे उहो जिते बि वेंदो आहे ॿाहिरि जो कुझु बि न खाईंदो आहे चवंदो आहे घरि अची करे उहो ई पंहिंजी घ घर जी ई रोटी खाईंदो आहे हुनखे घर जी रोटी ॾाढी वणंदी आहे हू चवंदो आहे की मूंखे तुंहिंजे घ हथ जी रोटी खपे ॿिए कंहिंजे हथ जी हथ जी रसोई हूंदी अथसि त हू बिल्कुलु न खाईंदो आहे कॾहिं हुनखे रसोई में ॾाढो स्वादीष्ट हूंदो आहे मां ॿियो कुझु न मां एवरेस्ट मसाला युज़ कंदी आहियां जेकी मूंखे ॾाढो स्वादिष्ट खाधे में स्वादिष्ट ठाहींदा आहिनि ऐं हिकु मेगी मसालो ईंदो आहे या कस्तुरी मेथी आहे जेको मां इस्तेमालु कंदी आहियां जंहिं में भाॼियुनि जो स्वादु ब बदिलिजी वेंदो आहे ऐं ॾाढे सुठे नमूने भाॼी तयार थी वेंदी आहे ऐं मुंहिंजे हथ जो स्वादु सभिनी खे वणंदो आहे जय झूलेलाल